गाँव में हमारा क्या दिक्कत होता है जब हम एम्बुलेंस को फोन करते हैं तो काफ़ी लेट में आता है क्योंकि जो रोड है हमारा वो यहाँ पर सिंगल रोड होता है वन वे और वहाँ पर क्या है कि सिंगल रोड तो उतना जल्दी मतलब एम्बुलेंस हम लोगों के घर पहुँच नहीं पाता है और उसे और फिर उसके बाद फिर जाते हैं वहाँ पर तो हर एक मतलब जो है हम लोगों का डॉक्टर हर एक मर्ज के वहाँ पर डॉक्टर हमें यहाँ पर नहीं मिल पाते है गाँव में जो कि हमें इसके लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एक्सरे हुआ तो एक्सरे का क्या होता है यहाँ पर एक्सरे करने के लिए यहाँ पर गाँव की लाइट गाँव की लाइट अक्सर कटती रहती है और उसमें में काफी विलम्ब होता है एक्सरे करने में अल्ट्रासाउन्ड की सुविधा नहीं मिल पाती यहाँ पर गाँव में और कोई भी ब्लड टेस्ट करना हो तो ब्लड टेस्ट भी नहीं हो पाता है सारा यहाँ पर अच्छे से बहुत सारी जाँचे है जो हमारे गाँव में उपलब्ध नहीं है जी इसके लिए हम बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और शहर में है तो शहर में क्या है कि हमारा हर एक मर्ज की अलग अलग डॉक्टर मिलते हैं हमें वहाँ पर क्या है कि हम कोई भी अगर दिक्कत है तो वहाँ हर जो भी दिक्कत है वो डाक्टर देख कर उसका समाधान मिलता है हमें एक्सरे वुक्सरे के लिए वहाँ पर क्या है चौबीस घंटे लाइट उपलब्ध रहती है और हमारे वहाँ पर कई सारे हॉस्पिटल हैं हर एक चीज़ और एम्बुलेंस वगैरह वहाँ पर क्या है तुरंत मिल जाते वहाँ पर ट्रेफिक का सामना उतना नहीं करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर डबल रोड होती हैं इसलिए हमको क्या कहते हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छी फैसलटी मिल जाती है और वहाँ पर उतना मतलब इतने हॉस्पिटल है कि वहाँ पर भीड़ भाड़ जो है कि पब्लिक आराम से काम हो जाता है बहुत सारे डाक्टर होते हैं यहाँ पर और गाँव में क्या है कि गाँव में उतने डाक्टर नहीं होते लेकिन पब्लिक गाँव में ज़्यादा रहती है और यहाँ पर गाँव में यही सब प्रॉबलम है जो कि शहर में काफ़ी हद तक बहुत अच्छा है इसलिए लोग शहर में ज़्यादा मतलब भागना चाहते हैं बल्कि गाँव में उतना नहीं भागते हैं यही सब कारणों की वजह से शहर ज़्यादा परफेक्ट माना ज़्यादा है और गाँव में उतना लोग वो नहीं करते हैं एक्सेप्ट इसलिए